जेना अभी अभीके शिक्षाके जे स्थिति छै अभी जे हम अपन आएल छै हमर सबके नया शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जकर तहत शिक्षाके व्यावसायिक शिक्षा दएके रूप देल जाय छै कि किआकि शिक्षा सिर्फ जे छै शिक्षा तक नहि सीमित रहय शिक्षाके साथ साथ अगर बच्चा सब किछु किछु चीज एक्टिविटी द्वारा सीखैत छै जेना कि किछु किछु चीज शुरूसँ सीखाएल जाइत छै तऽ ओकरा पास एकटा गुण एकटा चीज हुनर रहतै सङ्गमे तऽ ओ अलग अलग तरीकाकेँ चीज कए सकैत छै जेना ककरो मानि कऽ चलू इसकुल अगर प्लम्बिंगके काम सीखाएल जाए रहल छै सिलाइके काम सीखाएल जाए रहल छै तऽ ई कोइ चीजकेँ ट्रेनिंग देल जाए रहल छै पशुपालन सब पर तऽ ई सब होना चाही किआकि ई सबसँ ने शुरूसँ ही जे छै सबके स्किल बहुत जादा बढ़ल रहतै ओकरा ने सबचीजके तरीका रहतै केना हमरा करना चाही आ केना आगू बढ़बै अगर हम पढ़ाइमे नहि कए सकलिऐ बढ़िआँसँ नौकरी सब नहि भए सकलै तऽ किछु तऽ हम अपन जीवनकेँ चलबै लऽ अपन जीविका उपार्जन लऽ किछु तऽ करबै तऽ ई सब ढ़ङ्ग रहतै तभिए ने करबै तऽ ई सब शुरूसँ होना चाही किआकि बादमे फेर ई सब चीज लऽ अलगसँ करै लऽ मतलब नहि छै जब हम पढ़ि रहल छियै तखने साथ साथ भए जेतै बढ़िआँ छै ने शिक्षोकरण कए लेलियै साथ साथ हम एकटा हुनरो सीख गेलियै आओर हम तरह तरहकेँ कामो कए रहल छियै काल्हिके हमरा नहि भेलै नौकरी तऽ हम अपन इहए चीज करबै तैँ लएके इसकुलमे छै ने ई सब चीज हमर हिसाबसँ तऽ होना चाही